چھبیس مئی دو ہزار چودہ میں پہلی بار نریندر مودی پردھان منتری بنے تھے آٹھ نممبر دو ہزار سولہ کو پردھان منتری نریندر مودی نے نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا اِس کے تحت پانچ سو اور ہزار روپئے کے پُرانے نوٹوں کو چلنے سے باہر کردیا گیا تھا ایک دسمبر دو ہزار اُنیس کو کووڈ نائنٹین ہُوا تھا ہمارے بھارت میں پہلا لوک ڈاؤن تیئس جنوری دو ہزار بیس کو لگایا گیا تھا میری چھوٹی سسٹر کا بر ڈے دو تاریخ چوتھا مہینہ اُنیس سو چھیانوے میں ہوتا ہے